شادی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہے اس میں بہت مہمان آتے ہیں جن کی خاطر داری ہمیں کرنی ہوتی ہے اور ہر ایک سامان لا کر رکھتے ہیں جو مہمانوں کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک پانی بھی ہے جو ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ کنٹینر منگواتے ہیں اور ڈرمس منگواتے ہیں کنٹینر سے پانی نکال کر ڈرمس میں رکھیں اور پینے کا پانی الگ کر دیتے ہیں تو اور بسلیری منگاتے ہیں بوٹلس وغیرہ لا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ مہمانوں کو کسی بھی طرح سے پانی آسانی سے مل سکے اسی طرح سے ہم لوگ پانی کا انتظام کرتے ہیں بڑی مقدار میں اور ہمارے سارے مہمان پانی کا لطف اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ پانی کا انتظام کرتے ہیں